हॅलो सर केस हा तूं सर हांयें हांव झेविएर्स बूक क्लबांतलो एकलो उलयतां आनी म्हाजें नांव येशरील आनी हांयें आयकलां तूं बरे बूक बरयता म्हण हांयें मातशें तुगे रिव्यूज बी चॅक केल्ले जायते जाणांनी तुका पॉजिटीव रिव्यूज दिल्ले आहा आनी किद्याचेर अशें बरयता तूं सर म्हळ्यार हें सगलें आं ओके सर नेचुरल ओके ओके गूड वान आनी कितें सांगू शकता सर तूं मात्शें इलॅबोरेट कोर

ओके

ओके ओके ओके ओके सर सो तुजो फँटसी बेज्ड बूक आहा तो जॉन राप म्हणटा तो आय मीन फँटसी बेज्ड फँटसी आनी थ्रिलर कित्याक जायते आयचें पोपुलेशन यंग जनरेशन इतले बुक्स चोयताय सर सो हांव मातशें इंट्रस्टेड जालो तुज्या बुकाचें नांव आयक बी आयकून कितें नांव आहलें सर सुपरनॅचुरल्स आनी तुवें आतां पब्लिकेशन बी केन्ना दिवपाचें बी चिंतलां

आं इवॅल्युएशन ओके इवॅल्युएशन आमी धाडूंक ना तें सर आजुनी

ओके ओके सर ओके हांव तूं सर इवेलेशना बी धाडटा जाल्यार तूं कोणाक चडशें हें कोत्ता प्रिफर कोत्ता तुजे कलिग्जा मदें ओ लायक समवन वीत हाय ऑथोरिटी एक्सपटीज ओके ओके सर ओके म्हळ्यार तुगे तुजी बाय आसता म्हणजे कलिग्स तुजे ओके ओके ओके सर ओके सर ओके स हांव तुका कॉन्टेक्ट कोत्तोलो सर ओके या ओके सर थँक्यू सर सर